आथिखालनि नभेलनि सायाव आंनि गनायथि गैयि मोनदांथिया बेनोदि नभेला मोनसे गोलाव फोरमायथिनाय आथिखालाव बांसिनानो नभेलनि सायाव एसेबां गनायथि होआ जाय सोदोबफोरा नांगौनि बारा आरो समा गोबाव गोनां जानायखाय बे नभेलनि सायाव गोबां फरायसुला फरायसुलिफोराबो बेफोरखौ एसेबां मोजां होन्नानै गनायथि होआ बेनिखायनो आंनि जे नभेलनि सायाव जे मोनसे नेगेतिभ मोनदांथिया बेनो

नभेलआ मोनसे जोंनि थाखाय एसेबां गोनांथार नङा होन्नानै आङो सानो